आं ट्रलि बायनाया एसेआवनो गाज्रि जानानै होदों माने आङो बेवहाय बेयाव बेसाद सोनानै लानानै थांनायाव सेनानो गावनानै होदों बेनिखायनो बारा मोजां नङा